हांवें एक आटवड्या पयलीं इंस्टाग्रामा वयल्यान प्रोडक्ट ऑर्डर केल्लो बाय वन गॅट वन फ्री आशिल्लो ऑफर फेस स्क्रब आनी फॅस मास्क आशिल्लें म्हाका दिसलें आतां बरो येतलो प्रोडक्ट म्हणून इंस्टाग्रामाचेर रिवीव बीन तेजे बरे आशिल्ले पण जेन्ना हांवें तो प्रोडक्ट म्हाका डिलीवर जालो आनी यूज केलो जाल्यार पयलीं हांवें क्लीन केलें तोंड मागीर फेस स्क्रब करता न्ही स्क्रब स्क्रबर ऑपन कर जाल्यार भितर ते पोर्स आसता ते नात आनी कसल्या ब्रँडाचो आतां पपया म्हण नाजाल्यार मिक्स फ्रूट आसता तशें कांयच नाशिल्लें ताजेर आनी यूज कर जाल्यार तो स्क्रबूच जायनाशिल्लो कांयच इफेक्टूच नाशिल्लो ताजो मागीर आसूं म्हटलें अतशें आसपाक शकता म्हाका तें तितकें हांवें लक्षान घेवना की स्क्रबान ते पोर्स आसताच म्हणून मागीर म्हटलें आतां आनी नीव प्रोडक्ट आसा तितून ना म्हणून अशें दिसलें म्हाका मागीर हांवें फेस मास्क हें केलें फेस मास्क लायत जाल्यार नॉर्मल फेस मास्क कशें आसता आमी आतां मास्क लायलें की तें सुकलें की तें मागीर पील ऑफ जाता न्ही सो तें कितको वेळ सुकत ना जालें पील ऑफ जावपाचे ते सुद्दां सोडुनूच घाल सुकत ना जालें तातून मागीर हांव म्हाका दिसता हें आतां अशेंच म्हणून रावलें रावलें एक मिनट दोन मिनट अशे पंदरा मिनटां हांव रावलें तें सुकच ना जेल कशें तश्शें रावलें तोंडार आसा आनी आतां गरमेचे दीस न्ही म्हाका ते सामके घाम येवन सगले तोंड सगलें बुरशें कशें जालें म्हजें रिवीव बरे आशिल्ले म्हणून हांवें घेतलेले म्हटल्यार कांयच फायदो जावना तशेंच सेम असलोच प्रोडक्ट दुसरे आतां हांवें इंस्टाग्रामा वयल्यान केल्लो म्हज्या भयणीन एमेझोना वयल्यान एक फेस मास्क ऑर्डर केल्लें ताका स्क्रब मेळुनाशिल्लो म्हाका बाय वन गेट वन फ्री ऑफर आशिल्ली तेका तसली ऑफर नाशिल्ली ताणे इंस्टा हेजेर मिशो अमेझोना वयल्यान फेस मास्क फेस मास्क ऑर्डर केलें सो तें म्हणटा आपलें तशेंच जालें सो आतां हें फेस मास्क अशे विकपाक लागला की आमचे आतां कानान घालतात आमकां सारको प्रोडक्ट दिनात